जों बिराद खस्थ'आवसो जाबोदों एखदम आंग्राजुलि माबायदि एखदम आलाय सिलाय मा खालामनाय नै दासो डेभेलप जाबोदों दासो एसे एसे बुहुद खस्थ'नि गेजेरजों जादोंमोन दै बाना दै बानायावबो माबाबाय आरो गोदो एबसु आन्दलनाव न' बुख्रुब जाबाय आलानि आथानि जाबाय हाजो खंखराव खारखोनासो गदों पुलिसफोरजों होसो जादों बेबादि आरो न' बां बुख्रुबजाजोबदों ओमफ्राय आरो एखदम माइरं गैयि अमा बायदिसिना लांजाजोबदों बेबादि आरो बुहुद खस्थ'आवसो रायजो जानाय जाबोदों आरो दा नैबेयाव एसे दा एसे मोजां मोनग्रोनाय मोन्दों आरो ओरैनो ओमफ्राय जेनेबा आरो गथ'फोर फोरोंनाय साबा गथ'खौ फोरोंनायाव खम साधारन नङा गोरिब जाबाय फरायै फरायै बेनो बिदिनो जाबोबाय आरो आं खस्थ' जाजोबथारबाय दा खिथि खिथियावबो बाराथ' गैखाया एसेल'सो बेखौनो बिदिनो खिथि खालामबाय बेखौनो फाननानै जाबाय संख्रि फानलुनि थाखाय बेबादि आरो बेबादिनो ओमफ्राय बारि एसे दं गय बेखौ फाननानैनो माबा खालामबाय बायदिसिना खरस इफोरबायदि

दा बिदिनोसै आरो हा हाग्रानि जुनारा आरो मैदेर फैब्लाथ' गासैबो जाजुबलाङो होनांगौ होआब्ला एखदम जाजोबलांगोन आरो बिदिनो आरो होब्लाबो होसोजायो बेबायदि बुहुद खस्थ'आवसो रायजो जानाय जाबाय जाबाय माथो